پانچ اسٹیٹ نیم آف انڈیا نمبر ایک جو ہے گووا نمبر دو جو ہے کرناٹکا نمبر تین جو ہے اتر مدھیہ پردیش نمبر چار جو ہے آندھراپردیش نمبر پانچ جو ہے بہار